जय झूलेलाल हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां ॿुधायां थो असांजे होटल जो नालो अथव गैलेक्सी होटल ऐं तमामु तमामु सुठी होटल अथव तव्हांखे जहिड़ी सुविधा खपे अहिड़ा रूम मिलंदव डिलक्स रूम खपनि ए सी रूम खपनि उहो बि मिलंदव सभु सुविधाऊं अंदरि स्विमिंग पूल वग़ैरह सभु सुविधाऊं वग़ैरह ॾाढियूं कुझु सुठी अथव तव्हांखे वाजिबी रेट ते ई रूम तव्हांखे असां प्रदान कराईंदासीं ऐं तव्हांखे ॾिसी करे तव्हां ॾाढो ख़ुशि थी वेंदव माना ज़रूरु ज़रूरु असांजी जीअं जेको सिमप्ल रूम आहे हुन जो टे सौ रुपया भाड़ो अथव ऐं जेको डिलक्स रूम आहे हुन जो पंज सौ रुपया चार्ज अथव ऐं जेको ए सी डिलक्स रूम आहे हुन जो साढा अठ सौ रुपया चार्ज अथव तव्हांखे जेके रूम खपनि तव्हांखे अवेलेबल मिली वेंदा असांजे होटल में साफ़ु सफ़ाई पाणीअ जी व्यवस्था भोजन जी व्यवस्था ऐं कंहिं ॻाल्हि जी तव्हांखे दिक़त न ईंदी मतलबु सभु सुविधाऊं जेके हर होटल में मिलंदियूं आहिनि हिते इंटरनेशनल होटल में सुविधाऊं मिलिदियूं आहिनि उहे असांजी होटल में सभु तव्हांखे सुविधाऊं बिल्कुलु हिकदमि पूरियूं अथव सुविधाऊं बाक़ी गार्डन गार्डन बि सुठो अथव हिते आसे पासे में मतलबु होटल जे पासे नज़दीक में गार्डन अथव ऐं स्विमिंग पूल बि ॾाढो सुठो अथव हिते तव्हां आरामु सां हिते सनानु पाणी करे मस्तु आनंदु अची वेंदव इअं लॻंदो तव्हांखे असां मतलबु कंहिं विदेश में घुमण आहियां आहियूं गरम पाणीअ जी सुविधा बि गीजर वग़ैरह सभिनी में लॻियल अथव उहो बि मिली वेंदव हा हा सभु सभु थींदी अथव हिते सूरत में जेको जेके बि तव्हांखे शइ घुमण जूं हिते तव्हांखे सभु सुविधाऊं मिलंदियूं बसि जी तव्हांखे होटल जे ॿाहिरां ई तव्हांखे सभु सुविधाऊं बसि वारो या रिक्शा वारो कार वारो ऑला वारो तव्हांखे सभु सुविधा हिते वेठे वेठे होटल जे अंदरि ई तव्हांखे सभु कुझु सुविधाऊं मिली वेंदियूं लॉन्ड्री जी सर्विस बि आहे न लॉन्ड्री जेतिरा चईंदव मतलबु लॉन्ड्री जी सर्विस तव्हांखे मिली वेंदी न हिकु हिकु हिकु जोड़ी कपिड़े जा पंजाहु रुपया अथव मतलबु लॉन्ड्री जी सर्विस उहा बि तव्हांखे मिली वेंदी हा उहा बि फ़ैसिलिटी तव्हांखे भोजन घरु वेठे हुते होटल में वेठे वेठे बि मिली वेंदव तव्हां जेको ऑडर कंदव तव्हांखे उहो मैन्यू मिली वेंदव तव्हांखे जेकी सुविधा खपे उहा सभु कुझु हुन होटल में सुविधा अथव तव्हांखे कंहिं ॻाल्हि जी बि दिक़त न ईंदव जय जय झूलेलाल तव्हां अचो भली ज़रूरु दर्शनु ॾियो हिकु दफ़ो तव्हांखे आनंदु अची वेंदो आहे तव्हांजो होटल ॾिसी करे तव्हां ॾाढो ख़ुशि थी वेंदव जय झूलेलाल